आं बाजारनिफ्रायो मोनसे मयसट'रायजार फाथानजलिनि ख्रिम बायनानै लाबोदोंमोन बे ख्रिमाव फुननायाव बिराद मोजां मोखाङाव अयलि स्खिनफोरा साफा जायो आरो दाग थानाय गोसोम गोसोम बेफोरबो साफा जायो मोखांनि सिथरफोरा जेन'बा फिसा फिसा सिथ'र जानायफोरा स्लिम गायो आरो मोखाङाव गोसोम गोसोम नानेखाफोर थायोब्ला बेफोरबो साफा गायो आरो ख्रिमखौ फुननानै आङो बिराद मोजां मोन्दों नोंसोरबो बिराद मोजां मोनगोन बे ख्रिमखौ फुनोब्ला आरो बे ख्रिमनि दामाबो बहुद बेसेन खम आरोना थ्रि नाइनथिनाइन रुफिस ल' लायो ख्रिमा नोंथांमोनाबो बायनानै फोननो हागोन मानो होननानै बुङोब्ला फाथानजलिनि ख्रिमफोरा गासैबो नेसारेल आरोना बिलाइ बिफां लाइफांनि रोदा बेफोरबायदिखौहायो दिग्लिना जेन'बा बानायनाय मोनसे ख्रिम बियो बिफां गासिबो ख्रिमनि माबाफोरा जेन'बा एखे थाजोबा खिन्थु बे ख्रिमा बिराद मोजां आरो नोंथांमोना मोजांमोनोब्ला बायनानै फुननो हागोन जेरै आंबो बिराद मोजां मोन्दों बे ख्रिमखौ फुननानैहायो मोखांनि आंनि सिथरफोरा जेन'बा खारलांदों आरो गोसोम गोसोम बेफोरबो खारलांदों आरो मोखांनि सिथरफोराबो आंनिया खारलांदों स' नोंथांमोना बे ख्रिमखौ फुननानैहायो मोजां मोनगोन आरो नोंसिनि अयलि स्किन जानायफोराबो जेन'बा द्राय जागोन आरो गोसोम मोखाङा जेन'बा एसे गुफुराव फैगोनआरो बाराद्राय गुफुदथ' जानो हाया थेवबो फुदस्ला स्ला बेफोरबायदि गुफुद मोजां जागोन आरो मोखाङा मोखाङा गुरै एसे लेबदो लेबदो आराम जागोन नोंथांमोना बायनानै बे ख्रिमखौ एसे ट्राय खालामनायदो आरो